हा ग़रीबी हिकु रुकावट आहे माण्हुनि लाइ छो त हितां जी अग सरकारी होस्पतालनि में ग़रीबनि लाइ ॾाढियूं वॾियूं लाइनियूं ऐं डॉक्टर बि बराबरि मिलनि नथा उतां जी मशीनियूं बि बराबरि ना आहिनि सरकारी हस्पतालुनि में बराबरि सेवा बि न आहे ऐं इन्हनि लाइ असांजी भारत सरकारु खे स्वा अ उन्हनि खे हेल्प करणु खपे ऐं नयूं नयूं अ हॉस्पिटलूं खोलणु खपनि स्वस्थ्य खे ध्यानु में रखी उन्हनि लाइ नयूं नयूं मशीनियूं ऐं जाम सुठी सुठी टेक्नोलॉजी मशीनियूं रखणु खपनि ऐं उन्हनि खे डॉक्टर नर्सिस ऐं स्टॉफ़ खे बि वधाइणु खपे ऐं उन्हनि खे जाम सुठी हेल्प करणु खपे या अची वापसि पाण मुआइनो करणु खपे की हो ग़रीबनि खे केतिरो वक़्तु ॾियनि था डॉक्टर ऐं नर्सियूं